जब मेरे पास समय या सामान की कम होती है तब वक्त में मैं खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि खिचड़ी एक ऐसी चीज है जो कम समय में कम पदार्थ में ओ बन सकती है मतलब उसको मतलब बनाने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा पदार्थ हो बस ज़्यादा सामानों की जरूरत नहीं है इसीलिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ और खिचड़ी तो मैंने ज़्यादातर ही बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे यही परिस्थिति है ज़्यादा समय नही होता और ज़्यादा सामान नहीं होता इसीलिए और खिचड़ी कि बारे में अगर मैं बताऊँँ खिचड़ी हमारे शरीर के लिए एक बहुत अच्छी मतलब पदार्थ है अगर आप एक महीने में एक सप्ताह में अगर आप दो बार तीन बार एक महीने में खाते हो खिचड़ी तो आप निरोगी हो मतलब आपकी जो पेट हे ओ थोड़ा निरोगी ओ शांत रहेगा ओ ज़्यादा आपकी पेट मतलब खराब नही होगी इसे इसिलिए तो मैं खिचड़ी ज़्यादातर खिचड़ी में खाती हूँ और खिचड़ी खाने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है इसीलिए में ज़्यादातर मैं खिचड़ी बनाती हूँ और खिचड़ी के साथ जो दही होता है दही में थोड़ा नमक और जो और मिर्ची होती है उसको मिलाकर मैं खिचड़ी के साथ खाती हूँ